जी हमारे डेरी पर पचास रुपए लीटर दूध मिलता है नहीं पचास तो चलता है यदि आपको लेना चाहती हैं तो एक आध दो रुपए हम कम कर सकते हैं इससे अधिक कम नहीं करेंगे हम दुकान हम सुबह छ बजे खोलते हैं और शाम को छ बजे मेरा डेरी दस तक खुलता है फिर उसके बाद बंद कर देते हैं फिर शाम को छ से आठ बजे तक खुला रहता है जी नहीं वो चलिए ठीक है पर हम आपको दो रुपए कम दे सकते हैं इससे अधिक तो नहीं देंगे क्योंकि दूध की महंगाई इतनी ठीक है तो आप कब आएँगी तो पाँच लीटर दूध लेकर क्या करोगी ये यदि पाँच दस लीटर लोगी तो दस लीटर में चलिए आपको हम पेंतालीस में दे देंगे मतलब जितना मेरे यहाँ से दूध लोगी आपको कुछ पैसे कम करेंगे ऐसा बात नहीं है अगर दस लोगी तो पेंतालीस देंगे अगर पाँच लोगी तो अड़तालीस जी नहीं आप टाइम से आएँगी तो हमें दूध देने में क्योंकि मेरे डेरी की आपको टाइम बता दिए हैं कि छ बजे मेरा दुकान खुल जाता है सात से कस्टमर आना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मेरी डेरी पर दूध आता है वही दूध हम बिक्री करते हैं ठीक है